میرا پہلا کوآرڈینٹر کوئشچن ہے اسکول لائف کے بارے میں تو اسکول لائف تو سب کی اچھی ہوتی ہے میری بھی اچھی ہے اور یہاں مجھے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے جیسے گوڈ ڈسپلین بیسکس کے بارے میں سیکھنے کو ملتی ہے تو سب کو یہ سارے اسٹوڈینٹ یہاں پہ اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں جیسے لائف کے بارے میں بتائیں تو صبح صبح صبح اٹھنے کا عادت بن جاتا ہے ایک ہیبٹ بن جاتی ہے صبح اٹھنے کی اچھا کھانا کھانے کی ٹائم سے کھانا کھانے کی ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہم لوگ کو سیکھنے کو مل جاتا ہے اسکول کے لائف میں جیسے ہم بتائیں تو میری اسکول کی ٹائمنگ آٹھ بجے تھی تو میں ساڑھے پانچ بجے تک اٹھ جاتا تھا اور اٹھ کے پھر فریش ہوتا تھا میری امی پھر ناشتہ بناتی تھی ناشتہ کرتا تھا میں ٹائم سے پھر میں ڈریس پہن کے بس کا ویٹ کرتا تھا اور پھر اسکول کے لئے چلا جاتا تھا تو ای اس پورے یہ جرنی میں مجھے یہ سیکھنے کو مل جاتا ہے کہ میں صبح جلدی کیسے اٹھوں اسکول جاؤں اگر اسکول کے لئے لیٹ ہو جاتا تھا پھر گھر میں ڈانٹ سننا پڑتا تھا اور میرے فادر پھر بائک سے چھوڑنے جاتے تھے اسکول تو ہم لوگ کو بہت چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہے اسکول یہ پورے جرنی میں اور پھر بتاؤں تو پھر اسکول جاتا تھا اسکول میں ہم لوگ کو بھی اسکول میں ہم لوگ کو پھر بہت چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہے جیسے نئے نئے سبجیکٹ ہم لوگ کو سیکھنے کو ملتا ہے میتھس کے بارے میں سائنس ایس ایس ٹی ہم لوگ کو پھر الگ سے پیریڈ ہوتا تھا یوگا پیریڈ چلتا تھا کمپیوٹر کے بارے میں سیکھنے کو ملتا تھا اور بھی بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی لینگوئجز میں بتائیں تو پھر انگلش ہندی اردو بھی پڑھا ہے میں نے سنسکرت بھی تھوڑا بہت آتا ہے تو بہت چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہے ہماری لائف یہ اسکول لائف میں اور اسکول میں ہم میرے بہت سارے فرینڈس بھی تھے جیسے شبھم تھا ابراہیم حارث یہ سب میرے بیسٹ فرینڈ تھے ہم سب ساتھ میں رہتے تھے ساتھ میں پڑھتے تھے ساتھ میں کھیلتے تھے تو یہ لائف اسکول لائف بہت اچھی تھی اور بتایا جائے تو ہم لوگ کو ایتھکس کے بارے میں سکھایا جاتا تھا مطلب پورا سوسائٹی کے بارے میں سکھایا جاتا تھا کہ ہم لوگ کو انوائرمنٹ کے بارے میں انوائرمنٹ گندا کرنا نہیں کرنا چاہئے لیز وغیرہ اگر ہم لوگ کو کچھ کھا رہے ہیں تو یہ سب کوڑے دان میں پھینکو یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جاتی تھی تاکہ انوائرمنٹ اچھا رکھ سکے اور بھی بہت کچھ ہے لائف کی گول کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ آپ آگے چل کے کیا کر سکتے ہیں کیسے سکسسفل ہو سکتے ہیں تو یہ سب کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا جاتا تھا اور اور بھی بتائیں تو ہم نے اسکول لائف میں بہت سارے مستی بھی کی ہے جیسے مجھے یاد ہے ایٹ آئی تھنک نائن کلاس میں میں نے اسکول بنک کیا تھا بس میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا اور میرے فرینڈس بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیئے تھے اور کسی کو بھی پتا بھی نہیں تھا اور پھر میں اسکول لائف وہ اس ٹائم ہم لوگ مووی دیکھنے چلے گئے تھے اور پھر اسکول کی جو جب چھٹی ہوتی ہے تو اس ٹائم پھر ہم لوگ واپس بھی آ گئے تھے اس ٹائم تک مووی دیکھ کے تو اس طرح کر کے ہم لوگ مستی بھی کئے ہیں اور شبھم کی بات کر رہے ہیں تو شبھم ابھی بھی میرا بیسٹ فرینڈ ہے وہ ابھی بھی ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں ساتھ کھیلتے ہیں اسکول میں بھی ہم لوگ ساتھ ہی پڑھتے تھے ساتھ کھیلتے تھے ایک بینچ پہ ہم لوگ بیٹھتے تھے بس